मुझे हर प्रकार के पौधे लगाना पसंद है जैसे फूल हैं कमल के फूल हैं गुलाब के फूल हैं बेल हैं जो जैसे मनी प्लांट है कद्दू है लौकी है जो गाजर वगैराह है और भी बहुत सी पौधे रहते हैं ये सब मुझको बहुत पसंद है क्यों इससे हमको सब्जी भी मिलती है और जो मनी प्लांट है वो घर को सुंदरता देखता है खुशबू भी बहुत आती है इसलिए हमारे घर की सुंदरता बढ़ती है और भी जो सब्जियाँ हैं बहुत प्रकार की सब्जियाँ होती हैं वो भी अच्छी रहती हैं क्योंकि जैसे लौकी है लौकी खाना भी बहुत अच्छा होता है और पौधे हैं जैसे हाँ खुशबू आती है उसमें अपना शरीर भी स्वच्छ रहता है और मन खिल जाता है